जय झूलेलाल मां पंहिंजे पासे वारे दुकानु बुक जी दुकान मां नंढे ॿारनि जा बुक वठी आई हुयमि जेके अलॻि अलॻि कहा आखाणियुनि जी बुक्स हुयूं उनमें चाचा चौधरी जूं अकबर बिरबल जूं चङियूं आखाणियुनि जी बुक्स हुयूं हुनमां मां चङी बुकूं वठी आयमि मुंहिंजे ॿार उहे पढ़ियूं उनखे ॾाढियूं वणियूं उहे बुक्स हुनमां हुन ॾाढो कुझु सिखियो ॾाढियूं कुझु नयूं चिज़ूं सिखियई ॾाढो कुझु सलीक़ो वग़ैरह कीअं हलिजे छा करिजे इहो सभु हुन ॾाढो सिखयई सुठो हुयूं बुक्स ॾाढियूं बढ़िया हुयूं ऐं मूंखे उहे ॾाढियूं वणियूं मुंहिंजो ॿार ॾाढो ख़ुशि थी वियो हुनखे अञा अहिड़ियूं बुक्स मतलबु खपनि ऐं उहो चाहे थो की हुनखे अञा अहिड़ियूं स्टोरीस पढ़ण लाइ मिलनि जय झूलेलाल